मेरा नाम सुमन ऐ में संगवाल गांव दी रौह्ने आह्ली आं और जेल्लै में निक्की ही ते निक्के होंदे में इक सूट सीह्ता हा ओह् मिगी बड़ा डिफिकल्ट लग्गा हा क्यूंकि में ओह्दी फ्राक बनानी ही अपनी छोटी भैन दी मेरी निक्की भैन ही मेरे कोला में ओह्दी फ्राक बनाई ही ओह्दी फ्राक बनाने दा मिगी बड़ा इ'यां अपने आप च बड़ा इ'यां मतलव कि डिफिकल्ट लग्गेआ पर मि ओह् कम्म फ्राक बनानी ही में ओह्दी फ्राक बनाई उस्सी बड़ी पसंद आई ही उन्ने मेरी बड़ी जैदा तारीफ कीती कि तुसी बड़ी शैल फ्राक सीह्ती ऐ तुसें मेरी और उनैं मेरी बड़ी तारीफ कीती जेल्लै में उंदी फ्राक सीह्ती पजामा सीह्ता मतलव कि उनें सूट बंकेआ वी बड़ा स्हेई और लग्गा वी उनें बड़ा स्हेई मेरा उनें बड़ी गै जैदा तरीफ कीती उनैं मि नेक दित्ता नेक केह् दित्ता कि उनैं मिगी चाकलेट दित्ते कन्नै मि उनैं पैसे बी दित्ते कि चलो कि तुसैं बड़ा स्हेई सूट सीह्ता और उनैं मेरी बड़ी शाबाश दित्ती उनैं मिगी और ओह्दे कन्नै मिगी जेल्लै थोह्ड़ी बड्डी होई फ्ही में भरजाई दा इक सूट सीह्ता ओह् क्यूंकि मेरे लेई बड़ा डिफिकल्ट लग्गा की मि बड़ा कठिन लग्गा हा सीह्ंदे होई कि कैली कि में उंदा सूट सीह्ना हा पर मि चैलेंज हा कि में सीयै देना ते कि में एह्कड़ा कम्म करना में इस्सी सीयै अपनी भरजाई गी सूट एह्कड़ा पोआना जेल्लै में उंदा सूट सीह्ता कि उने वी बड़ा शैल लग्गा कि भला ठीक सीह्ता इनें मेरा सूट और शैल सूट सीह्ता ऐ फिर जिल्लै उयां उयां करियै फिर में आस्ता सारें दे सूट सीह्न लग्गी पेई जेह्दे सूट सीह्ते उनें मेरे सूट बड़े पसंद आये सूट पस पसंद आने कन्नै कि मेरी जाच आई गेई शैल सूट होइये मेरे सलोइया मतलब सीयै दित्ते उनें मि उने पसंद आये जेल्लै उनें पसंद आये उनें पाये पुये उनें शैल लग्गे उनैं दिक्खेआ कि इनें ठीक ऐ कि शैल सीह्ता ऐ कुड़ी नै मेरा सूट शैल ऐ ओह् मेरी भैन आ मेरी भैन गी बी बड़ा पसंद आया सूट कि उनें मेरी बड़ी तारीफ कीती कि ठीक ऐ कि इनैं इन्ना शैल सूट सीह्ता ऐ उनै मि नेक दित्ता कि ठीक ऐ भला एह् सूट बड़ा स्हेई लग्गा उनैं मिगी नेक च चाकलेट दित्ते और पैस बड़ी तारीफ जैदा कीती मेरी कि बड़ा स्हेई सूट बनेआ एह्दा कि इंया करियै मि और बी सूट सीह्ना फिर मिगी और जिंदे जिंदे सूट आंदे हे मतलव कि उंदे उंदे सूट सीह्न लग्गी पेई उनें बड़े पसंद आन लगी पे फिर में उंदे सीह्ने कि नेईं जेह्ड़े जेह्ड़े डिजाईन दा बोलदे हे में ओह्के डिजाईन दा सीह्दी ही जे कोई बोलदा हा सिंपल सूट सी में सिंपल सूट सीह्दी ही जे कोई मतलव कि इ'यां थोह्ड़ा शैल करना फिर मतलव कि मेरा जेह्ड़ा इत्थें बैठियै सीह्ने बिच जेल्लै में सूट सीह्ता ते उनें मेरा बड़ा कीता कि तारीफ कीती कि भई ठीक ऐ सूट शैल ऐ बनेआ आहो ठीक ऐ जिल्लै में इक ते में मतलव कि शर्ट और सलवार सीह्ती की कमीज ते सलवार सीह्ती सलवार कमीज वी उनें बड़ी पसंद आई सिंपल कि जेल्लै उने सीह्ता उनें मि बड़ा मेरे बारे च उनै मेरा बड़ा तारीफ कीती की भई ठीक सूट सलोया ऐ कि होरनें बी सनाया कि भई नेईं बाकई भई कपड़े ठीक सीह्ंदे न इंदे कोल सूट सेआना चाहिदा ऐ तुस बी जाओ ते तुस बी सलाई कराओ इंदे कोला ते ओह्बी मेरे कोला सूट आइयै सिलाई करान लग्गी पे और बी होने इक दूए मतलब कि इक दुए दुए मतलव कि इने ग्रां च सनाया कि ठीक ऐ भई इने निं उनें बड़ा स्हेई सूट सीह्ता उंदे घर जाओ उने उंदे कोला सूट सेआओ और उंदी ओह् सूट स्हेई सीहंदे न ओह् फिर मेरे कोल आंदे हे ते उनें मेरे कोल आइयै ते उनैं मेरी बड़ी तारीफ करनी कि में तुस कपड़े बड़े स्हेई सीह्ंदे ओ कि तुस मिगी एह्दे कोल आइयै ते सूट सिलाओ सूट सिलाया उनैं मेरे कोला ते उनें वी बड़ा पसंद आया उनैं वी बड़ी तारीफ कीती कि ठीक ऐ फिर सिंपल सूट सिलांदे हे शर्ट सलवार सूट सिलांदे हे और प्लाजो सूट प्लाजो ऐ फ्लेअर ऐ फ्लेअर सूट आह्ले बी आंदे हे फ्लेअर सूट बी सीह्ंदी ही जियां जियां सीह्न लगी इ'यां हत्थ बैठदा गेआ मेरा सूटें च कपड़ें च और ओह् सेआन लग्गी पे उनें वी बड़ा स्हेई लग्गा डिफिकल्ट बी एह् लग्गा कि की जेल्लै पैह्ला सूट सीह्ता उल्ले मिगी जैदा डिफिकल्ट लग्गा हून थोह्ड़ा ईजी लग्गन लगी पेआ की में सीह्न लग्गी पेई आं और एह्दे कोला बी शैल शैल सीआं और सीयै उनेंई पोआं ओह् जेल्लै शैल सीह्गी शैल तरीफ होग और बी कपड़े लैगन सूट सीङन सूट सीह्गे सूट सीयै पोआगी उनें गी शैल सूट दिक्खगन करङन पाङन ते तारीफ करङन की मि ठीक ऐ मेरी बड़ी तारीफ करङन कि ठीक सूट सीह्ंदी ऐ कुड़ी बड़े शैल सूट सीह्ंदी ऐ और सूट जियां कि शर्ट ऐ शर्ट अजकल्ल कट आह्ले सूट सूट वी बड़े पसंद न लोकें गी ओह् बी बड़े स्हेई लगदे सूट डिफिकल्ट वि थोह्ड़ा कम्म होंदा ऐ पर कटाई विच सूट शैल सीह्ते